मैं बैतूल शहर में रहती हूँ मेरा शहर बहुत सुंदर बहुत शांत स्वच्छ और बहुत अच्छा शहर है मेरे शहर में लोग एक दूसरे को एक जैसे से देखते हैं कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता सब लोग मिल जुलकर रहते हैं हमारे बैतूल में तीर्थ स्थल बैतूल के आसपास बहुत तीर्थ स्थल है जैसे बालाजीपुरम है गेरपानी है मठार देव है इधर हनुमान डोल है और वैसे सच कहा जाए तो बैतूल में हर मोहल्ले में एक मंदिर दो मंदिर तो होना ही होना है और जिस शहर में के हर मोहल्ले में एक मंदिर हो वो शहर तो एक सांस्कृतिक शहर हो सकता है जहाँ एकदम पूजा पाठ को ही सब कुछ मानते हैं और हमारे बैतूल का जो माहौल है एकदम शांत वहाँ दो लोग एक दूसरे को मिल के एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे के कष्ट में काम आ के एक दूसरे की सहायता करके किसी कोई गरीब है तो उसको सहयोग करके बहुत उनका मतलब अपना योगदान देते हैं इस्कूल के इस्कूल के क्षेत्र में कभी कोई कोई भी कॉलोनी बन रही है उसमें कोई मंदिर बनवाना है उसमें हर चीज में यहाँ के लोग एक दूसरे को बहुत सहयोग करते हैं